अॼुकल्ह वृद्ध माण्हू वधीकतर घरु वेठे जेका वे गेम थींदा आहिनि उहो खेॾणु वधीक पसंदि कंदा आहिनि जीअं त कार्ड गेम जीअं त पता ताश खेॾणी हुन खे कार्ड गेम चइबो आहे या त कोई प्रकार जो बोर्ड गेम जंहिंमें कुझु न कुझु पजल खे सॉल्व करिणो पवंदो आहे ऐं अॻियां वधणो पवंदो आहे हिन में लूडो बि अची थो वञे कैरम बि अची थो वञी ऐं ॿिया घणे ई जात जा बोर्ड गेम अचंदा आहिनि या त पोइ कोई पजन सॉल्विंग गेम भाई कुझु हुजे इन खां हिन जॻहि तां वञी करे या हुन ॿी जॻहि ते वञिणो आहे त कीअं वेंदासीं पाण त उहो सॼो उन में सॉल्व करण जो ईंदो आहे ॿियो या त पोइ कोई सवाल जवाबनि जा गेम जंहिंमें एॾो कुझु पंहिंजो दिमागु लॻाइणो पवंदो आहे उन्हनि प्रशननि जा जवाब ॾियणा पवंदा आहिनि या त पोइ कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम जीअं कुझु प्रॉब्लम किथे अचे थो कहिड़ी शइ में त उन जो सॉल्यूशन हिन वटि कीअं आहे उहो सॉल्व करण वारा बि गेम ईंदा आहिनि त वृद्ध माण्हुनि खे हिन टाइप जा गेम खेॾणु वधीक वणंदा आहिनि